ہیلو سر بجلی آفس سے بول رہے ہیں جی جی اصل میں جاننا تھا کہ میں اپنے گھر پہ ایک بجنس چالو کرنا چاہ رہا ہوں جی تو اس میں جو میرا میٹر لگا ہوا ہے اس سے کام ہو جائے گا یہ الگ سے لگانا ہوگا اچھا الگ سے لگانا ہوگا ضروری ہے سر اچھا اچھا جی جی جی نہیں لگا لیں گے لگا لیں گے بس وہی جاننے کے لیے فون کیے ہیں کہ اس میں سر کیا ہے کیا خرچہ کیا پڑے گا ہم کو کاغذات وغیرہ کیا لگے گا دو دو دو ہزار تک ہو سکتا ہے سر نہیں تین ہزار سر زیادہ نہیں ہو جائے گا دو ہزار تک کر دیجیے اور نیا میٹر لگا دیجیے یہاں پہ ہم جہاں پہ اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں دو ہزار تک سر دیکھ لیجیے نا دو ہزار تک جی جی جی ٹھیک ہے سر ہم پچیس سو دے دیں گے اور اور اس میں سر کاغذات کیا سب لگے گا سر اس کے بعد پھر اس میں جو بجلی بل آئے گا وہ کیسے کتنا پرسینٹ پہ آئے گا یعنی اس کا ریڈنگ جو کریں گے تو کتنا روپیہ لے گا پر ریڈنگ پہ سات روپئے اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک ہے ہم کر دیں گے ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو